ماہی گیری کو ہم خاص طور پر تعطیل کے دن جاتے ہیں ہم ماہی گیری کو تعطیل کے دن جا کر ایسی جگ جاتے ہیں جہاں پہ چین سکون ہرا بھرا جنگل ٹھنڈے پانی کن جا کر بیٹھ کر ماہی گیری کرتے ہیں اور ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر جاتے ہیں ہم پورے دوست ایک ساتھ ایک جگہ جا کر ماہی گیری کرتے ہیں جنگل کے جگہ پر جہاں پہ پانی رہتا ہے وہاں جا کر ماہی گیری کرتے ہیں وہاں جا کر ماہی گیری کرتے بعد دن بھر وہیں رک کر وہیں رہ کر وہیں کھا کر وہیں جنگل میں پھر کر ماہی گیری کر کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کر ماہی گیری کرتے ہیں ماہی گیری کرے بعد ہم لوگ وہیں کھانا کھاتے ہیں وہیں ماہی گیری کرے بعد آرام کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی چیخ پکارا نہیں ہوتا وہاں پر آرام رہتا ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں پر ہرا بھرا رہتا ہے سکون ملتا ہے وہاں گیے تو اور ہم ماہی گیری کواکثر تعطیل کے دن جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ آرام کرنے ہم ہمیں ہمارے خواہش سے جا کر وہاں پہ ماہی گیری کرتے ہیں ہم ہمارے دوستوں کے ساتھ جا کے سکون سے ویکینڈو پر جا کے اسٹریس پورا ختم کر کے ماہی گیری کرتے ہیں سکون سکون کے دن جا کر وہاں گزارتے ہیں ماہی گیری میں دوستوں کے ساتھ جا کر ماہی گیری ہم اکثر تعطیل کے دن جاتے ہیں